हमर भारत देशके जे छै से कृषि प्रधानके रूपमे जानल जाइ छै ईहाँ जे छै से बहुत सारा फसलके उत्पादन होइ छै मौसमके अन्तर्गत जेना गर्मीमे चावलके उत्पादन होइ छै ठण्डमे गेहूँके उत्पादन होइ छै जेनाकि हम जे छै से अगर किसान छी तऽ हम जे छी से अपन फसलके जे छै नजदिकी व्यापारी लगन बेचै छी से व्यापारी सब जे छै ओ धानके गेहूँके आगा लए जाकऽ बेचै छै ईसब मे मदर्स व्यापारीके बहुत बड़का योगदान होइ छै किएक कि ओसब जे छै से हमरा सबसँ चावल तावल सबके जे छै से लए कऽ धानके लए कऽ जे छै से ओ बाहर बेचै छथिन मोट मोट सब इएह बहुत सारा उपाय किसान यूज करै छै जे जैसँ ओ फसल बेच सकै जहाँ कि एखन सर्दीके मौसममे सर्दीके मौसममे गेहूँके बहुत रूपसँ उत्पादन कयल जाइ छै आओर गेहूँ जे छै से बादमे मार्च तक आबैत आबैत तैयार भए जाइ छै ओकरा लोग अपन सेवन करै छै भारत जेकी कृषि प्रधान देशके रूपमे जानल जाइ छै तकर मेन रोजगारके सीजन जे छै से कृषियेसँ उपलब्ध छै फिर भए गेल गर्मीके मौसममे फेर जे छै से चावलके बोइ देल जाइ छै ताकि ई ठण्डी तक जे छै से चावलके उत्पादन भए सकै फेर एनाहिये प्रक्रिया पूरा साल भरि चलै छै अइ सबमे मदर्स व्यापारी जेकि किसानसँ फसल सबके एकत्र कए कऽ आसपासके राज्य सबमे सरकारी नियमके तहत बेचै छै सरकारो ओइमे बहुत सारा योगदान दै छै उन्नतिके बाधा उपलब्ध करबै छथिन हमरा सब लऽ जे हमसब जे छै से अपन जते भी फसल छै ओ ओतऽ बेच सकी आगा हमर सबके मुआवजा मिल सकै सरकार बहुत सारा बैंको नीति आनै छथिन जैसँ जे छै से किसानके जे छै से अच्छा होइ किसान जे छै से कृषि बहुत बृहत स्थिति पर करै अइसँ जे छै से किस किसानके बहुत सारा मदतो होइ छै आओर दोसर राज्य सबमे जे छै से मदर्स व्यापारी सब लग किछु सरकार ओकरा सबके उपलब्ध करबै छै व्यापारीसँ एकरा सबसँ बेचै छै सरकारके अइमे बहुत योगदान छै सरकारके इएहे उद्देश्य छै कि भारत कृषि प्रधान देशके रूपमे बनल रहै आओर यहाँमे जे किसान जे छै से एकर सूत्रधार छै तऽ किसान जे छै से बढ़िआँसँ अपन फसलके रूपमे ध्यान दै अच्छासँ अच्छा मेहनत कए कऽ अच्छासँ अच्छा फसल उत्पाद करै आओर लोग कऽ आसानीसँ ई उपलब्ध भए ई पूरा जिम्मेवारी सरकार लै छथिन जै दुआरे सरकारके बहुत धन्यवाद छै